जय झूले अॼुकल्ह जे नमूने स्ट्रैस आहे वातावरणु में प्रैशर आहे कमु जो लॻभॻि नंढनि निडनि खे बि बीपी शुगर अची थो वञे टैंशन रखण जे कारण अॼुकल्ह ॿारनि खे बि शुगर आहे असांजो जेको वातावरणु आहे उहो फास्ट लाइफ़ जो वातावरणु आहे तेज़ रफ़्तार असां बि अॼुकल्ह ब्लड प्रैशर या शुगर बीपी जा शिकार आहियूं अॼु सुबुह जो उथी असां बीपी जी गोरी थोरो ॿ बिस्किट खाई खणू था न इह गोरियूं दवाइयूं खणनि सां असांजी जेकी क़माई आहे उहा सॼी असांजो जेकी महीनो अचे थो हुनमें चङो ख़र्च थी थो वञे मां मुंहिंजो घोटु बि खणंदा आहियूं दवाइयूं कुझु हिसो असांजो हिनमें ख़र्च थी वेंदो आहे महीने मां घरु जो तंहिंखां पोइ असां कोशिशि करे पाणे खे वॉक एक्सरसाइज कसरतियूं कंदा आहियूं तंहिंजे बावज़ूद असांखे असांजे डॉक्टर ॾस ॾिनो कासि सरकारी स्वस्थ्य केंद्र जितां असांखे उहा दवाइयूं हाणे हीअंर मुफ़्त में मिलनि थियूं छो जो असांखे छॾो ॿ आहिनि तकलीफ़यूं हिकिड़ी बीपी हिकु शुगर जूं जंहिंमें असांजो कुझु हिस्सो जेको वियो हुते हूं असांजो भरपाइ थिए थी न उन हिसाब सां हलण ज़िंदगी गुजारण आसानु थी वई आहे जय झूले